नमस्ते सर ठीक है सर सर हमको सब्ज़ी चाहिए था सर हमको मटर चाहिए था आलू चाहिए था चार कुंटल चार कुंटल हाँ चार कुंटल आलू चाहिए था दो कुंटल मटर

रेट तो बता रहे हैं ठीक है मार्केट में तो चल रहा है यही भाव अभी कुछ कम लगाएँगे तब भी हम तो सेविंग करेंगे नहीं सेविंग कैसे करेंगे हमको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना क्या रेट देंगे ताज़ा माल है ना माल ताज़ा है ना है लेकिन वह ठीक है लेकिन हमको भी कुछ मिलना चाहिए बेनिफिट हाँ देखिए माल बढ़िया रहना चाहिए माल क्योंकि सप्लाई करना में भी हमको सुविधा हो माल खराब न हो और क्या है बेनिफिट भी बढ़िया मिलना चाहिए आपसे बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा हमको भी मिल जाएगा रेट के हिसाब से अगर बढ़िया देंगे माल और रेट भी बढ़िया रहेगा हम तो आपको सेविंग भी अच्छा करा देंगे

ठीक है हम आएँगे रेट कन्फर्म करके आपको बता देंगे ठीक है नमस्ते